जय झूलेलाल भक्तीअ मां भॻवानु भक्ती जे बारे में लिखनि पसंदि कंदी आहियां आहियां छोजो अॼुकल्ह कमु काज उहो हू हूई कमु काजनि में पूरो थी वियो आहे जो हिन भॻवान लाइ भक्तीअ लाइ ई पंहिंजे भाषा लाइ समय कोने हर कोई पंहिंजी भाषा खे भुलाए थो वञी ई पए पंहिंजे भॻवान खे भुलाए माण्हुनि खे भॻवान लाइ पंज मिंट काने भॻवान खे यादि करण लाइ माण्हुनि खे केॾो कॾो टाइम थी वञे थो मंदर में या मां मंदर में खे मंदर या कंहिं वॾी वई यादि कनि या मंदर खे मंदर में वञी यादि कनि मूंखे भक्तीअ में जे बारे में लिखणु या लिखनि या ॿियनि खे चवनि भक्तीअ भक्तीअ कुझु थींदी आहे आहे मूंखे ल मूंखे लॻा लिखां लिखंदा की हर को माण्हू पंहिंजी पंहिंजे धर धर्म खे मञे ऐं पंहिंजे इष्टदेव पंहिंजे कुल देवता खे मञे पंहिंजे मात्र भाषा लाइ ॻाल्हि आहे छोजो अॼुकल्ह ॿार ॿाहिरां संस्कृत भाषा वर्के म मान था ॾियनि ऐं ऐं ऐं पंहिंजी भाषा खे विसारे था वियनि